अॼु कल्ह जी टेकनोलोजी असांजी ज़िंदगीअ में ॾाढी उथल पुथल आणे छॾी आहे जीअं त जी पे पेटीऐम वगै़रह छो जो पहिरीं रोकड़ा पैसा पाण सां खणी वञणु जो जोखिमु खणंदा हुआ माण्हू पर हाणे माण्हू जोखिमु रहित जियनि था हिन खां पोइ आई इंस्टाग्राम ऐं वॉटसप जे सभिनी जे ज़िंदगी में ॾाढी चेंजिस करे छॾियो अॼु मोबाइल घड़ियाल खाए वेई आहे ख़त जो दॿो खाए वेई आहे कैलकुलेटर खाए वेई आहे सॼो सारो फोटो स्टूडियो बि खाए वेई आहे जीअं त लॉक्डाउन में सब ऑफ़िसूं बंदि थी वयूं स्कूल बंदि थी विया हिन मोबाईल ऑफ़िसूं ऐं स्कूल हलाया ऐं घर वेठे रोज़गार करे सघूं था